नमस्ते मैम है ना बताइए सर दूध लेना है कितना दूध लेना है

भैंस का गाय का बकरी का किस चीज का दूध चाहिए आपको भैंस का कितना चाहिए भैंस का दूध साठ रुपया लीटर है गाय का पचास में है

और बताइए कितना लेना है एक क्विंटल चाहिए चलो ठीक है किस भैंस का की गाय का भैंस का चाहिए चलो ठीक है ले लेना भैंस का कब है शादी आपके घर में रेट है अभी इकट्ठे लेंगे ना तो और सब रेट कम हो जाएगा लीटर एक लीटर पीछे पाँच रुपया कम कर देना और क्या ओ जहाँ साठ साठ का है ना मैं पचपन का दे देती हूँ और क्या अरे मेहनत कितना करना भैंस को चारा खिलाती हूँ उसको यहाँ से वहाँ बाँधती हूँ पानी पिलाती हूँ उसके दूध फिर सब कुछ करती हूँ बहुत मेहनत होता है ना ठीक है चलो सामान ज़्यादा अगर लेंगे कुछ कम कर देंगे और और गाय का बताए तो पचास में है उसमें भी कम कर देंगे कुछ कितने में लेना चाहोगे आप चलो उसको कम कर देती हूँ चालिस में दे देना हाँ हाँ पनीर मिल जाएगा अरे मैम पनीर तो बहुत महँगा है एक सौ अस्सी रूपए किलो हाँ तो रेट घटा देंगे तब कितना लेना है कितना तीस किलो बीस किलो चलो ठीक है और कुछ हाँ मैम कल मिल जाएगा आके ले जाना इकट्ठा नमस्ते